ہیلو سلام علیکم جی آپ نے میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا سوٹوں کے لیے آپ کو مطلب سوٹ وغیرہ اگر لینا ہو تو ہم آن لائن کام بھی کر رہے ہیں سوٹوں کا اور باقی ہماری شاپ بھی ہے مارکیٹ میں تو آپ کو کسی طرح کےگر سوٹ چاہیے ہو تو آپ ہمیں بتائیے ہاں جی ہاں جی بالکل آپ کو مل جائیں گے کس رینج میں چاہیے ہمارے پاس پانچ سو روپے سے لے کے پانچ ہزار تک کے سوٹ ہیں جی ہاں جی اچھا اچھا کتنے کتنی کوانٹٹی میں چاہیے آپ کو سوٹ

ٹوئنٹی فائیو سوٹس چاہئیں اچھا تو سب کے ڈیزائن آپ کو سیم چاہئیں کلر الگ الگ چاہیے یا ڈیزائن اور کلر سارے الگ الگ آپ کو چاہیے

جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا اچھا اچھا کچھ ایسے آتے ہیں جیسے ایمبرائڈڈ دوپٹے ہوتے ہیں نیٹ کے تو وہ چلیں گے اچھا اچھا جی جی جی جی جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بیڈ شیٹ وغیرہ بھی ہیں ہمارے پاس اگر آپ کو بیڈ شیٹس کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس جی جی جی جی کمفرٹر وغیرہ جیسے ہوتے ہیں اے سی بلینکٹ وغیرہ ہیں یہ بھی رینج ہے ہمارے پاس تو آپ اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کے نمبر کا واٹسپ کر دوں گی آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں گی آپ اس میں سے چاہیں دیکھ کے بتا دیجیے گا یا آپ کہیں گی تو میں آپ کو واٹسپ کر دوں گی جی اس کے علاوہ ہمارے پاس کاٹن کے ڈیلی ویئر بھی ہیں وہ ہمارے پاس پانچ سو روپے سے اسٹارٹ ہیں دوپٹے سے اور جتنے آپ چاہیں اس رینج میں دو ڈھائی ہزار کی رینج تک میں ہمارے پاس کاٹن کے سوٹ مل جائیں گے جی جی جی نہیں نہیں کلر کی ہمارے گار نہیں نہیں ہماری ہمارے پاس کلر کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں باقی یہ ہے کہ میں آپ کو سوٹ جو ہے وہ واٹسپ کر دوں گی اگر کلر وغیرہ نکلے تو آپ ہمیں واپس کر سکتی ہیں

ٹھیک ہے میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی ٹھیک اللہ حافظ